اتر پردیش میں تعلیمی نظام بہت اچھا ہے یہاں پر کئی سنٹرل یونیورسیٹیز ہیں جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسیٹی بنارس ہندو یونیورسیٹی الہ آباد یونیورسیٹی وغیرہ وغیرہ اور یہاں پر ہایر اینڈ سیکینڈ سینئر سیکنڈری اسکولس بھی کافی ہائی ٹیک ہیں ہب اب ہر جگہ وائی فائی کی سویدھا مہیا کرائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت آسانی ہوتی ہے اور آج کل جیسے کہ اگر کوئی ٹیچر یا کوئی اسٹوڈنٹ بیمار ہو جائے تو اسے آن لائن کلاسز کی آن لائن کلاسز بھی وہ لے سکتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو جی اور یہاں پر اتر پردیش میں بچوں کو کیریئر اینڈ گائیڈینس ہلپ پرووائڈ کی جاتی ہے جو کہ انہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے اس کے لیے گائیڈ کرتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے اپنے یونیورسیٹیز اور کالجز اینڈ اسکولس میں لائبریری ملتی ہے جہاں پر وہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے اتر پردیش میں اعلیٰ تعلیم اور کیریئر کے مواقع تیار کیے جاتے ہیں